सासे गथ'खौ फरायसालियाव मुं थिस'नोबा बेबायदिनो गोबां खामानि दङ जेब्ला गथ'खौ एडमिसन हैगोन बेनि सिगां फर्म लायग्रोनांगोन अब्ला बेयाव प्रसपेक्टास होन्नाय मोनसे बुकखौ लेखाखौ जोङो मोनो बेयावनो गासै फिस स्ट्राकसारसा दङ आरो एडमिसन होनायनि सिगां बेबायदिनो ओह बेबायदिनो जोङो फर्मखौ लायखांनानैहाय फिलाब खालामनानैहाय बेबायदिनो औ एडमिसन खालामनाङो जेसेबांखिनि होनांगौ आरो बिनि उनाव इउनिफर्मस आरि थायो बे मोनसे सि स्कुलनि मोनसे जों जों इंराजीयाव डिसिप्लिन होन्नानै बुङो बेखौहाय बे मोनसे नमस रुल्स जेराव गानथारनांगौ जायो आरो बेबायदिनो मुं थिसनखानायनि उनाव बेबायदिनो सि स्कुलावहाय बेदिनो लाङो आरो माहिलि फिसखौहाय होनो गोनां जायो आरो बेबायदिनो मानो सासे गथ'वा बेबायदिनो सोलोंथाइखौ लानो हायो खिन्थु नायनो थाङोबोला मानि बायनानै दानि जिथु मुगायावहाय बायनानै जोङो सोलोंथाइखौ लानो गोनां जायो आरो बेबायदिनो आफटार बिदिनो जेरै देर देरलाङो बेबायदिनो स्कुलाबो गेदेर गेदेर जालांबाय थायो क्लासआव मोनसे मोनसेनिफ्राय मोनसे पास जानानैहाय प्रमद जालांबाय थायो आरो बेबायदिनो टेन फास जि क्लासनि उनावहाय बेबायदिनो नोङो बे बे गथ'वा माखौ लानो गोसो बेखौहाय बासिनो गोनां जायो एबा गोबां स्ट्रिम दङ ओह साइन्स आर्टस बा कमार्स बे गथ'वा माखौ गोसो